अ अ आं मोनसे टपिकनि सोमोन्दै नोंथांजों रायज्लायनो सान्दों आरोखि बे टपिकआनो जाहैबाय ओ चिराङा मोनसे खुब बेकवार्ड जिल्ला एबा डिस्ट्रिक आरोखि ओ बे चिरांखौ ओ जेन'बा शिक्षा हक हा खेला धुला हक माबोरैहाय ओ हाबाफारि लायोब्ला जौगानो हागोन बेखौ नोंथांनाव आं एसे मिथिनो नाजादों आरोखि अननानै नोंथाङा एसे खोन्थाहर

अ होमब्ला

गैयामोन

उम उम अ

ओ दा आं नोंथांजों रायज्लायनानै ओ बन्द खालामसै